سرفنگ ہماری صحت کو ہماری ذہنی تندرستی کو کافی حد تک متاثر کرتا ہے جو لوگ سرفنگ کرتے ہیں ان میں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے جو کارڈیو ویسکولر فٹنس ہیں وہ ان لوگوں میں کافی حد تک بہتر پائی گئی ہے ان لوگوں کے ان لوگوں کے کمپیریزن میں جو سرفنگ نہیں کرتے کیوںکہ ایک سرفنگ میں پیڈلنگ کرنی پڑتی ہے جس وجہ سے جو آپ کا کارڈیو ویسکولر فٹنس ہے وہ بنا رہتا ہے اور آپ کے جو شولڈر کے مسلس ہیں آپ کی جو کمر کے مسلس ہیں ان میں بھی کافی زیادہ اسٹرنتھ پائی گئی ہے ان لوگوں میں جو کہ جو کہ سرفنگ کرتے ہیں ان کے ان کے کمپیریزن میں جو لوگ سرفنگ نہیں کرتے تو پھر سرفنگ بیسیکلی کافی حد تک ہم جو لوگ سرفنگ ایک آپ کا سرفنگ بوڈ بھی آتا ہے جو کہ ہمیں بیلنس کرنا پڑتا ہے سمندر میں تو ایک طریقے سے آپ کی بیلنسنگ جو کیپیسٹی ہے وہ اس کو بھی امپریس کرتا ہے سرفنگ تو یہ کچھ ہمارے فائدے ہیں سرفنگ کے کچھ لوگوں کا یہ روز کا روز کا روٹین ہوتا ہے سرفنگ کرنے کا کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے سرفنگ کرنے کی تو پھر یہ کافی حد تک ہمارے اسٹرس کو بھی ریلیف کرتا ہے سرفنگ ہماری مسلس کو اسٹرنتھ کرتا ہے سرفنگ ہماری کارڈیو کارڈیو ویسکولر فٹنس کو بنائے رکھتا ہے